हमारे यहाँ की हिंदी बहुत ही अच्छी होती है और जैसे हम

और जैसे हम लोग इलाहाबाद गए तो वहाँ की भी हिंदी भाषा चेंज रहती है वहाँ पर भी मतलब सब लोग

यहाँ की भाषाएँ मतलब मुंबई की हो गई और राजस्थान की हिंदी भाषा हो गई और इलाहाबाद की हो गई बनारस की हो गई मतलब यह सब भाषाएँ मतलब हिंदी भाषा इनकी

अच्छे से नहीं नहीं समझ पाते हैं और नहीं बोल पाते हैं हमारे यहाँ की भाषा शुद्ध रहती है और हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं